ہماری سدھارتھ نگر کے اندر بہت ساری سیاسی تنظیمیں ایسی ہیں جو ہر سال کسی خاص موکعے پر کرکٹ کا ٹورنامنٹ کراتی ہیں اور اسی طرح سے والی بال کا بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے فٹ بال وغیرہ کا بھی ٹورنامنٹ کراتی ہے سیاسی تنظیمیں اگر ایک سیاسی تنظیم والی بال کرا رہی ہے تو دوسری تنظیم فٹ بال کرائے گی اور اسی طرح تیسری تنظیم کرکٹ کرا دیتی ہے تو اس طرح ہمارے یہاں سالوں سال کرکٹ ٹورنامنٹ والی بال ٹورنامنٹ اور اسی طرح سے فٹ بال ٹورنامنٹ یہ ہوتے رہتے ہیں اور اس کو کچھ مخصوص لوگ کراتے ہیں جو کسی سیاسی پارٹی کے منتظمین ہوتے ہیں یہی لوگ کراتے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے ہوتا ہے